हमरा देशमे खेती होइया गहूँमके गहूँमके खेती होइया धानके खेती होइया दालिके खेती होइया दालिके केरैयाके मसुरीके मूंगके सभ चीजके खेती होइया हमरा घरमे खेतीके रोपै छै कातिकमे बाग करैत छै गहूँम खाद दऽकऽ गहूँम बाग खेत जोतबा कऽ खाद दऽकऽ खेत गहूँम बाग करैत छी आ तऽ ओहि पर सरसो दै छी केरैया बाग करैत छी मसुरी बाग करैत छी सभ दलहन बाग करैत छी कातिक महिना ओ कऽकऽ तेकरा बाद एक महिना जखन होइया तऽ सभकेँ पटौनी करैत छी फेर ओहिमे खाद छीँटैत छी खाद छीँटके तेकरा बाद आब छोड़ि दै छियै आओर चैतमे जाकऽ से गहूँम पाकि जाइया अन्न दालि दलिहन बला केरैया मसूर भऽ जाइया तऽ ओहो उखड़बबैत छी खेती के जौनके भेटैया जौन भेटैया तऽ भेटैया नहि तऽ मशीन दुआरा गहूँम कटबा लैत छी गहूँम कटबाके दौनी करबाके घरमे भिजबा लै छी घर पर राखि लै छी थोड़े जतेक उपज भेल बेसी हमरा सभकेँ दू मनके कठ्ठा होइया कोनो क्विण्टलके कठ्ठा होइया गहूँम तऽ जते कयने रहलहुँ तऽ राखि लेलहुँ आ ओकरा बेच लेलहुँ हमरा सभकेँ ओहे नफा अछि ओहे खेती करैत छी फेर